हम छोटा बिजनस कर करते हैं छोटा बिजनस में है जो कि जैसे कि हम नाश्ता का दुकान करते हैं नाश्ता का दुकान में है जो कि हम लोग भुजा का दुकान खोले हुए हैं और उसमें जो है सो थोड़ा सिंघारा का दुकान है और दालमोट का दुकान है सेव है ये सब कर करके जो है सो हम लोग व्यतीत करते हैं जीनव यापन करते हैं भुजा में हुआ जैसे कि चना हो गया मकई हो गया मटर हो गया गेहूँ हो गया बादाम हो गया ये सब मिलाकर के हम लोग भुजा का हमको देते तो गाहक बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं बहुत अच्छा जो है सो सोभा मिला जुला करके जो है सो करते हैं खाते हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है सो हम कोशिश बहुत अच्छा करते हैं जो कि अच्छे से अच्छे समान दे भुजा बनाए जो गाहक जो है सो पसंद करते हैं और खाते हैं और हमको मोबाइल से बुलाते हैं तो गिरी जी फला जगह आइए गिरी जी फला जगह आइए हम लोग जाते हैं और गाहक को खिलाते हैं और गाहक हम पर बहुत खुश रहते हम अच्छे से अच्छे भुजा बनाते हैं जो कि गाहक को जो है सो अच्छा लगे और उसे भी अगर व्यापार में जैसे कि दुकान राशन दुकान है तो हम लोग छोटा मोटा दुकानदार है जो कभी एक बोरा आलू आए तो एक बोरा प्याज लाए एक टिंगा तेल लाए तो में एक दस पैकेट कुरकुरे लाए तो दस पैकेट मिक्सचर लाए तो ये सब करके जो है अगर हम उससे भी ज़्यादा बड़ा दुकानदार बनना चाहते हैं तो इसमें जैसे कि दस बीस टिना तेल हुआ पचास टिना तेल हुआ पचास बोरा आलू हुआ पचास बोरा प्याज हुआ दाल हुआ चावल हुआ मतलब मोटा जैसे कि ट्रक से मंगाना हुआ ये सब जो है सो इ सब व्यापार जो है बड़ा सा पूँजी लगाना पड़ता है और पूँजी बढ़ाकर के जो है सो दुकानदारी करना अधिक जानते हैं जैसे कि ये लहसून है लहसून का रेट जो है सो इस बार बहुत तेजी से बढ़ गया तो तो जहाँ हम लोग दस बीस बोरा लाते हैं वहाँ पर जो है सो पाँच बोरा लाते हैं जहाँ पर सो तेल का दाम इस बार जो है सो घट गया है तो जहाँ पर पहले लाते थे दस टिना बीस टिना वहाँ पर अब पचास टिना आ रहा है ऐसे करके जो है सो व्यापार आगे की ओर बढ़ता है और चलाते हैं और गाहक हम लोगों के बहुत खुश रहते हैं सही सामान देते हैं और सही सामान जो है सो ग्राहक को पसंद होता है और मान आदर भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है जो मतलब व्यवहार भी अच्छा रहता है और रखते हैं जो कि लेन देन में भी जो कोई तरह का कोई दिकत नहीं हो